السلام علیکم میں آپ کے اسکول میں ایک لڑکا پڑھتا ہوگا فصیح الدین نام کا جی فصیح الدین کا والد بول رہا ہوں میں اصل میں مجھے فصیح الدین کی چھٹی کے متعلق آپ سے بات کرنا تھا اصل میں دو دن سے ہمارے فصیح الدین جو ہمارے وہ ہیں بیٹے ہیں ان کی طبیعت تھوڑی خراب تھی اور رات کو ان کو بخار آ رہا تھا آٹھ بجے سے ان کو بخار چڑھ رہا تھا گیارہ بجے تک چڑھ رہا تھا تو ہم نے اس کا چیکپ کرایا محلے کے ڈاکٹر سے لیکن ان کا بخار اتر نہیں رہا ہے ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ خون ٹیسٹ کرا لو تو ہم نے خون ٹیسٹ کرایا تو ڈینگو نکل گیا اب آپ جانتے ہیں کہ ڈینگو میں ایک ہفتہ دو ہفتہ آرام آرام کرنا پڑتا ہے ہاں تو اسی لیے جی لیکن اسی لیے میں آپ سے چھٹی کی درخواست پیش کر رہا ہوں اگر ہو سکے تو دے دو صحت کا معاملہ ہے جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی انشاء اللہ انشاء اللہ جی چھٹی کے لیے کچھ مطلب درخواست ورخواست کچھ دینا پڑے گا کہ ایسے کافی ہو جائے گا چلیے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے شکریہ شکریہ شکریہ وعلیکم السلام